अॼु सुबुह जो मां घर जो कमु कयां पईं त हुन समय मां ॾिठो कि पाणी बाथरूम जे टैंक में फ्लशिंग खां पोएं पाणी नथो भरिजे पियो मां हुन खे चैक कयो त हुन में विच में लिकेज जी समस्या अचे पई उहो ई उन खे रूकावट पैदा करे पियो कि पाणी हुतो ई निकिरी वञे पियो और टैंक में पाणी न भरिजी पाए पियो मां हुन खे ठीकु करण जे लाइ प्लंबर खे मां प्लंबर सां ॻाल्हायोमांसि कि भाउ अची वञु और ॾिसु त छा समस्या आहे और केतिरी आहे कि हुन खे कीअं ठीकु कयो वञिबो पर हू अचण लाइ तयारु न पियो थिए हुन जो ॿियों किथे वञण जो समय हुयुसि ॿियों किथे हुन चयल हुयो कि मां ॿिनि पर मां उन खे पंहिंजो परेशानी ॿुधाईमांसि कि हीअं कीअं कमु हलंदो त तू हाणे ई अची वञु त हू मञी वियो विचारो हुन खां पोइ हू आयो हुन सॼी लाइन चैक कयांई कि किथां रूकावट थिए पई थी किथां परेशानी थिए थी और समय लगियोसि हुन खे ठाहिण में पर हू विचारो कम करे करे वियो